भारत हो असो एक देश ज्या देशांत वेगळे वेगळे हवामान आसा उत्तरेक पळोवश्यात तर काश्मीर खूब थंडाय राजस्थानाक वचत गरमी दक्षिणेक येयत जाल्या पावसाळो गरमी हें मेळटा ह्युमिडिटी सकयल्या प्रदेशांत भरपूर आसता म्हज्या संपूर्ण आयुश्यांत खूब भोंवप जालें खूब भोंवतां भोंवतां हांव वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांनी पावलो वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांचीं वेगळीं वेगळीं हवामानां पळयलीं केन्ना खूब थंडाय तर केन्ना खूब गरमी आयुश्यांत एक असो वेळ आयलो जेन्ना हांव गुजरातांत थोडो तेंप रावलो गुजराताचो जेन्ना थंडी पडटा तेन्ना सामकी थंडी म्हणजे इतकी थंडी पडटा की कुडकुड्याची थंडी अशें म्हणटात की सगळ्यांत कमी थंयच्यान थंयचें तापमान जाल्लें तें अरावंड अबावट फोर डिग्री सॅलसियस चार डिग्री सॅलसियस आशिल्लें आनी जेन्ना गरमी जाता तेन्ना तें पन्नासा कडेन पावता अशेंच राजस्थानाक काश्मिराक पूण काश्मिराचें मातशें वेगळें काश्मीर जेन्ना थंडाय पडटा तेन्ना ताचें मिनीमम जें टॅम्परेचर म्हणटात आमी तें मायनस टॅन मायनस टुवेल्व अशें पावता पूण जेन्ना गरमी जाता तेन्ना गरमी इतली वाडना चडांत चड गरमी आसा ती म्हणटा ती अठ्ठावीस डिग्री सॅलसियस अठ्ठावीस ते तीस दक्षिणेक तर येवश्यांत जाल्यार दक्षिणेक उदकाची मात्रा आशिल्ल्यान हवामानांत जरी टॅम्परेचर वाडलें ना तरी घाम भरपूर येता बरोच घाम येता हांगां पावसाळ्याचोय तो इकवेटराच्या सायडीक आशिल्ल्यान पावसाळोय भरपूर पळयता आतां पुर्व आनी पश्चिम भारत हांगाय वेगळो वेगळो पावसाळो पुर्वेक तर डिसेंबरांत आनी जुलयांत पावस पडटा जाल्यार पश्चिमेक पडटा जून जुलय ऑगस्ट आनी सप्टेंबर हें चार म्हयन्यांत पश्चिमेक पावस पडटा आनी आनी एक प्रदेश आसा भारतांत तो म्हणजे नॉर्थ इस्ट आसाम आनी पळय आजू बाजू थंय तर पावस वर्साचे कमींत कमीं आठ ते धा म्हयने पडटा आसामांत एक गांव आसा ताचें नांव आसा चिरापुंजी चिरापुंजी गांवांत सबंद वर्साक मॅक्झिमम असो चडांत चड असो पावस पडटा अशें म्हणटात की चिरापुंजी वर्साचे बाराय म्हयने पावस आसा असो भारताचो वेगळ्या वेगळ्या हातूंत वेगळो वेगळो तापमान वेगळो वेगळो हवामान